हैल्लो हैल्लो अड़ो असें जगराता कराना हा ते तुस किन्ने किन्ने पैसे लैगे मेरे भराऊ दा ब्याह् दस ज्हार यरो बड़े न अस गरीब बचैरे असें कोई अट्ठ ज्हार ई होई पागा अट्ठ ज्हार देई गे तुसें अरे यरो तुस बी दिक्खो यरो अस इन्ने गरीब बचैरे अट्ठ ज्हार गै रक्खी ओड़ो यरो तुस एह् इत्थै आई जाएओ सूल आई जाएओ ते कोई पंजी छब्बी तरीक इत्थै आई जाएओ जगराता होना ते अ'ऊं अ'ऊं जागत भेजी ओड़गा तुसें लैने तां चलो ठीक ऐ फ्ही तुस आएओ फ्ही अ'ऊं भेजी ओड़गा जागते आहो सूल आई जाएओ सूल चौकै र अ'ऊं जागत भेजी ओड़गा पंजी दी छब्बी तरीक अच्छा ठीक ऐ